जोधपुर ज़िले में पालन किए जाने वाली बहुत सारी सामाजिक समस्याएँ है और सांस्कृतिक समस्याएँ भी है हमारे यहाँ पर जोधपुर ज़िले की और कई सारी प्रथाएँ भी है यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से रीति रिवाज है यहाँ पर सभी लोग लहंगा सूट आदि पहनते हैं और यहाँ पर ज्यादा वेस्टर्न कपड़े अलाउ नहीं होते है और यहाँ पर कई सारी घूमने की जगह भी है और जैसे कि किला मैदानगढ़ किला ये मयूर टुक पहाड़ी पर बना हुआ है और यहाँ पर और भी कई सारे पर्यटक चीज़ें है घूमने के लिए जैसे राव जोधा पार्क आदि कई सारी राव जोधा पार्क और जैसवंत हाड़ा ऐसी कई सारी चीज़ें बनाई गई है जैसे इनको बाहर से देखने के लिए लोग आते रहते हैं और यहाँ पर मेहमानों को भगवान मानते हैं यहाँ का प्रसिद्ध खाना दाल बाटी चूरमा है और यहाँ की सांस्कृतिक परम्पराये भी बहुत सी है और यहाँ पर पुराने समय में पहले सती प्रथा आदि भी चलती थी जिनपे अभी रोक हो चुकी है